काणकोण जिल्ल्यांत कांय फामाद थळां आसात ऐैतिहासीक थळां आसात हातूंत काब दे राम हो व्हडलो किल्लो आसा मल्लिकार्जून परशूराम देवूळ देवळां आसात तशेंच काणकोणचे जे लोक आसात ते फुकटचो वेळ घालोवपा खातीर दर्यावेळेर वतात